ہاں تیرنے کم پانی میں تیرنا چاہیے بچے لوگ کو اس لیے کہ ادھی پانی میں جاننے سے وہ جان لینا بھی ہوتا ہے جیسے کی جہاں پھسلا پن ہے وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں دلدلی ہے وہاں نہیں جانا چاہیے اس لیے جس کو تیرنے کے نہیں آتا ہے اس کو کم پانی میں تیرنا چاہیے مان لے کی دو فٹ پانی میں ہی تیرنا چاہیے دو فٹ سے ادھک پانی میں نہیں جانا چاہیے اس لیے کہیں مان لیا کی پانی پہ گڈھا بھی ادھک ہوتا ہے جس کی وجہ سے جان لیوا بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے مان لیا کہیں پر دلدلی ہے تو اس میں پھنس بھی سکتا ہے اسی لیے تیرنے سے تیرنے کے لیے اعتراض نہیں ہے تیرنے کے لیے کم پانی میں تیرنا چاہیے آدمی کو ہر ایک چیز کو سوچ وچار کے تیرنا چاہیے تیراکی جو ہے اسے کم پانی میں ہی کرنا چاہیے بچے لوگ کو صلاح دینا چاہیے کہ بابو تم ادھک پانی میں مت جاؤ اس لیے کہ ڈوب جاؤ گے اس لیے پانی خطرناک ہوتا ہے یدی مان لیں کہ ادھک ریت ہونے پر بچے لوگ تیرتے تیرتے پھنس بھی جاتے ہیں پھنسنے کے بعد وہ گہرائی میں چلے جانے کے بعد اس کو موت بھی ہو سکتا ہے ہو بہت ہوا ہے ایسا کی مان لیا کی تیرنا چاہیے تو کم پانی میں تیرنا چاہیے آدمی کو یہ صلاح بھی دینا چاہیے کہ بابو تیرو تو کم پانی میں تیرو ادھک پانی میں مت جایا کرو اس لیے کہیں دلدلی ہوگا کہیں کچھ پتھر ہوگا کسی میں ٹھوکر لگ جانے سے ہتاہت ہوگا اس لیے کہ کم پانی میں تیرا کرے